हेलो प्रणाम प्रणाम की हाल ठीक छियै अहाँ सभ अपन गाँव घरके हालचाल ठीके छै हँ कोना रहै जाइत छियै एखन बीचमे तऽ भयानक बाढ़िसभ आयल रहै सुनै छी आँय भँसिके चलि गेलै नहि अच्छा एहि सालके तऽ सभटा पाबनिओ तिहारसभ तऽ खतमे भए गेलै आँय ओ अहाँके जे ओ बगलवला छियै ओ कोना रहैत छै यै ओ जे छियै आँय दुःखेमे रहैत छै हँ हँ हँ ओकर बेटासभ जे रहै ओसभ अखन कतय छै छै गाँवमे कि बाहर छै हँ आब ओ आ ओ साड़ी किनलहुँ रहए कि नहि ओ जे रहै सूतीवला साड़ी दोकानमे जे देखलियै रहए लेकिन ओ साड़ी देखलियै रहए बड़ सुन्दर रहै

अच्छा चलू तारा माय छै देखै लए अपना सभके हँ आ धाम परका की हालचाल छै मण्डन धाम परका आ सुशील सभके कनिआँ सभके की हालचाल छै यै आ पच्चो सभके कनिआँ सभके की हाल यए